ए सी नुकसान सेहो करै छै ए सी के उपयोगसँ अस्थमा आओर साँसके रोगीके लेल नुकसा ए सी के उपयोग अस्थमा आओर साँसके रोगीके लेल नुकसानदेह होइ छै ए सी के अधिक उपयोगसँ माथके दर्द हेबाके सम्भावना रहै छै

व्यक्ति तनावग्रस्त सेहो भऽ सकैत अछि ए सी के अत्यधिक उपयोगसँ त्वचा शुष्क भऽ जाइ छै